बिसिना सादर बायनायाबो मोजांखौनो मोनबोआसै आङो गोबानो है बिदिनो हुजु हुजा ओंखारलाजोबबाय आरो आंनि फैसा होनानै बायनायाबो लससो जाबाय दामनि बायनानै लाबोबाय आंहा लस जाबाय दे मा मोजां जाखो बेलाय आंनि जि बायनानै लाबोनायानो लससो जाबाय